शादीअ जहिड़े समारोह में पाणीअ जी व्यवस्था करण लाइ असी टैंकर घुराए करे ॿासणनि जे लाइ ऐं हथ धुअण जे लाइ टैंकर मां इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं बाक़ी पीअण जे लाइ वॉटर पाणीअ जा कैंपर घुराए ऐं गिलासनि में पाणी पीअण जी व्यवस्था कंदा आहियूं